हलो हलो हा मैडम मैडम मूंखे ना हाणे नवों फ्लैट ठाराहियो आहे मां हुनमें न ॿ होदिऊं आहिनि त हुन होदिउनि लाइ मूंखे कुझु प्लम्बर जो समान खपे तव्हांजे दुकान में सभु अवेलेबल आहे मां लिस्ट ॿुधायांव तव्हांखे मूंखे ना छटीह पाइप खपनि ॿ गेंडियूं खपनि चार फुहारा लॻंदा ऐं छह नलका लॻंदा मैडम न न हाणे त पि वि सि हलंदा आहिनि ना पि वि सि मोकिलियो तव्हां हुनजी रेंज अघ बि ॿुधायो ऐं इहे समान तव्हां वटि पया आहिनि इहो तव्हां हिकु दफ़ो चैक कयो पहिरियों माल में न न मां जेक्वार नलका पुछी आयो आहियां मूंखे अठ सौ रुपिया ॿुधायां अथऊं तव्हां वटि डि॒सो उहो हिकु वार जेक्वार कंपनी जा पया अथव न न मां कंपनी कंपनी उहोई खपे जेक्वार ई खपे तव्हां हुन हुन कंपनी जा अचे डि॒सोसि तव्हां वटि माल पयो आहे न न मथां करण वारो खपे ऐं गोल शेप गोल शेप में खपे न न उहो खाननि वारो तव्हां सुठो था ॿुधायो खाननि वारो तव्हां हिकिड़ो बुक कयो उहो बि उहो घणे घणे अघ में आहे उहो न न उहो असांखे ख खपे त खाननि वारो ई खपे त खाननि वारो ई पर अघु तव्हां यार जाम वधायो था ॿुधायो मार्किट खां मां तव्हांजो पूनम हार्डवेयर एॾो एॾो एॾो नालो ॿुधो आहे तव्हां वरी हीअं अघनि में ॿुधाईंदो त मूंखे ॿिए हंधु मोकिले छॾींदव हा मां चिठी सॼी चिठी सॼी ठाहिया थो अचां ऐं मां पाण ई तव्हां सां ॻाल्हाइणु अचांव थो शयूं बि डि॒सी थो वञा तव्हां खाली मूंखा माल ट्रांसपोर्ट जे ज़रिए मोकिले छॾिजो मां सुभाणे तव्हांखे दुकान ते अचांव थो ओके भाई जय झूलेलाल जय झूलेलाल जी जी जी